हम जे हम फोटो आर क्लिक करै छिए हर जगहके सब हमे देखबै छिए दोसरके तऽ आर कहलक जे हँ या सोशल मीडिआ पोस्टे करै छिए तऽ ओ देखै हइ तऽ लोक मैसेज करलक या कमेन्ट करलक तऽ कहलक जे हँ बढ़िआँ लोकेशनपर फोटो क्लिक करलहो बढ़िआँ छऽ लोकेशन अच्छा लगै छऽ ई कोन लोकेशनके फोटो क्लिक करलहो बतबै छै अच्छासे घिचै छहो तऽ ओहिसे हमे भी आइ खुश होइ छिए जे हमरा सपोर्ट करै छथिन बढ़िआँ काम करि रहलिए हँ तऽ हमरा सपोर्ट करै छथिन आओर आओर हरेक जगह हरेक लोकेशनके फोटो क्लिक करिके डालै छिए सोशल मीडिआपर लोकके देखबै छिए देखै देखै छै तऽ ओहोसभ बोलै छै हँ बढ़िआँ करै छहो बढ़िआँ देखेबै देखैमे लगै छै बढ़िआँ एडिटिन्ग करै छहो सभ देखै छै बोलै छै जे बढ़िआँ छै तऽ हमरा आओर खुश होइ छिए खुश होइ छिए तऽ आओर हरेक जगह मेहनति करै छिए हरेक जगह जाके फोटो क्लिक करै छिए हरेक लोकेशनपर जाके आओर लोकेके फोटो क्लिक करै छिए जे आब लोक फोटो क्लिक करैके लोक देखेलक जे तोहर फोटो अइसन बनेलिअऽ तोहर फोटो अइसन बनेलिअऽ तऽ बोललै हँ खूब बढ़िआँ बनाया तुम बना आपने बनै दै छहो जे खूब बढ़िआँ बनै दै छऽ एडिटिन्ग अच्छा करै छहो तऽ हमरा अच्छा लगै छै लोक कहै छै बढ़िआँ करै छै तऽ हम ओहि काममे धिआनसे काम करै छिए ताकि लोक बढ़िआँ कहि रहलै तऽ हमरा खूब अच्छा छै जे बढ़िआँसे काम करिए इएह लाइनमे अच्छा काम करि रहलिए तऽ करिए लोक बढ़िआँ कहि रहलै बस काम लेकिन बढ़िआँ करा करै छिए तऽ लोक कहै छै हँ बढ़िआँ काम करै छै इएह अगर खराब काम करबै तऽ बढ़िआँ अगर कोइ फोटो कहतै क्लिक करैले करि देलिए आओर सहीसे नहि क्लिक केलिए तऽ कहतै धौ तोरा नहि आबै छौ तऽ दोसरके हम खोजबै तऽ गलत करै छै सहीसे क्लिक करतै तऽ काम बढ़िआँ लोक कहतै जे हँ काम बढ़िआँ काम नुनू करै छै खूब बढ़िआँ छऽ क्लिक करै छही तऽ अच्छा लगै छऽ हर जगहके डालै छही अपनो घिचै छै दोसरोके घिचै छै बनबै एडिटिन्ग करै छही डालै छै सोशल मीडिआपर देखै छै सोशलो मीडिआपर अच्छा लगै छऽ सामनेसे देखै छिए तऽ आओर अच्छा लागै छै देखबै छै लोकके ओहो बढ़िआँ लोक कहै छै अच्छा लगै छऽ गार्जिअनोके सपोर्ट मिलै छै कहै छै हँ तोरा बारेमे ईसब बोलै रहौ जे तू बढ़िआँ काम करै छही नहि करै छही तऽ बस बतैलको तऽ बढ़िआँ काम करै छै तऽ बतबै छै गार्जिअनो जे हँ तोहर बेटा बढ़िआँ काम करै छऽ फोटो घिचिके डालै छऽ ई लोकेशनके ओ लोकेशनके हर जगहके डालै छऽ आओर हमरो आओर हमरा तोरा अइसन सभके घिचै छै एडिटिन्ग करै छै डालै छै सोशल मीडिआपर तऽ वाइरल होइ छै रुपा कमाइ होइ छै कहै छै हँ तोहर बेटा बढ़िआँ काम करि रहलऽ हँ विकास करतऽ तऽ ओहिसे हमरा आर कि होइ छै उत्साह बढ़ै छै हँ सपोर्ट करि रहलै ने गार्जिअनो बाहरोके लोक तऽ बढ़िआँ काम करैके सोचै छिए जे हँ जो जे लोकमे सपोर्ट करि रहलै जे काममे वएह काम बढ़िआँ रहै छै करैके चाही जे लोक नाम लेतै जे हँ नुनू खुब बढ़िआँ काम करै छै ई वजह जे सपोर्ट जे काममे करै फोटोए घिचैमे सपोर्ट करि रहलै तऽ खूब बढ़िआँसे सपोर्ट करि ने रहलै ओहि वजहसे हमरा आओर खुशी मिलै छै तऽ हमेआर ईसब काम करै छिए